कुछ समय पहले मैं बाज़ार से अपने लिए बैंगल्स ख़रीद के ले कर आई थी वह बैंगल्स मुझे बहुत सुंदर लगे थे और वह मुझे काफ़ी पसंद आए थे वह बैंगल्स काफ़ी सुंदर और आकर्षित थे जो कुछ समय पहले मै बाज़ार से ख़रीद कर लाई थी उन्हें मैं लाई और घर पर ला कर पहना मुझे वह पहनने में काफ़ी सुंदर और आकर्षित लगें वह मेरे लिए काफ़ी अच्छा था इसीलिए वह मेरे लिए लाना घर पर काफ़ी अच्छा रहा